किसान अपने जानवरों के कचरे का प्रबंध करता है वह कचरे को इकट्ठा करके काफ़ी समय तक लम्बे समय तक इकठ्ठा करता है और कचरे का बर्बाद न होने देना और खा उस कचरे का खाद बना कर खेतों में देता है जिससे कि कचरा वो खा कचरा बर्बाद न हो जानवरों का उसका खाद बनता है हमें फसल में भी फ़ायदा होता है फिर किसान सब कुछ से उस फसल में दुगुना होता है और किसान को अच्छा लगता है उस खाद बर्बाद नहीं होने देता उसको